تمام علاقوں میں یا علاقہ کوئی بھی ہو بہت ساری تفریحی سرگرمیاں ہوتی ہیں سب سے پہلے تفریحی سرگرمیوں میں بات میں کروں تو میدانوں میں گھومنا دوڑنا پھرنا کھیلنا کودنا یعنی میدانوں کے چکر لگانا یہ تفریحی سرگرمی بھی ہوتی ہے اور ایک ورزش بھی ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ موویز دیکھنا یہ بھی ایک تفریحی سرگرمی ہوتی ہے جس سے انسان کا ذہن تھوڑا سا اپنے مشغول شدہ زندگی سے ہٹ کر کے دماغ کو سکون ملنے والی بات ہوتی ہے اور بھی بہت ساری تفریحی سرگرمیاں ہیں جس سے بہت سارے لوگ اپنے اپنے حساب سے کرنا پسند کرتے ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی الگ سرگرمی ہوتی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں